मैं व्यायाम व्यायाम करती हूँ कि हमारा पहले जब मोटाई है तो पतला हो पतली हो जाती हूँ पतली होने के बाद शरीर तंदरुस्त होता है मैं व्यायाम करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है हमको हम हम सुबह सुबह उठते हैं तो वही करते हैं फिन करके फिर दिनभर तन शरीर एकदम तंदरुस्त रहता है बहुत अच्छा लगता है दिन बहुत अच्छा लगता है हमको शरीर एकदम अस्वस्थ रहती है एकदम अच्छी अच्छा महत्व पड़ता है मैं इसलिए मैं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा सुबह शाम बहुत करती हूँ कि हर व्यायाम जितना व्यायाम करना चाहिए उतना करती हूँ अपनी तरफ से अच्छा अच्छा करती हूँ शरीर एकदम सही से रहता है फिर